आज कल के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ऐप फोनपे गूगल पे पेटीएम जैसे हैं और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक इत्यादि हैं क्योंकि फोनपे गूगल पे पेटीएम से अपने बैंक को बैंक से लेन देन बैंक्स बैंक द्वारा लेन देन और सुरक्षित पेमेंट किसी को पेमेंट से लेन देन सब कर सकते हैं और हमें कोई भी दिक्कत का साम सामना नहीं करना पड़ता है और व्हाट्सएप हमारे जीवन में व्हाट्सएप हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि व्हाट्सएप से हम किसी भी कहीं का भी उसे विडियो कॉल करके हम उससे बात कर सकते हैं और फेसबुक इंस्टाग्राम यह है कि हम दूर दूर से लोग लोगों से बात कर सकते हैं और उसने जान पहचान कर सकते हैं स्मार्टफ़ोन हमारे जीवन में बहुत ही फायदेमंद भी है नुकसानदायक भी है क्योंकि फायदेमंद यह है की क्योंकि हम लोग टेक्नॉलजी की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग बहुत सारे नई नई चीज़ें सीख रहे हैं लेकिन नुकसान यह है कि हम लोग उसे अपना आदि बना रहे हैं उसके बिना हम जी नहीं पा रहे हैं नेटवर्क के द्वारा हमारे पशु पक्षियों को भी बहुत ही दिक्कत का सामना करना जिससे बहुत सारे पशु पक्षियां मर जाते जैसे अभी फाइव जी लॉंच हो रहा है तो उसमें भी बहुत सारे पशु पक्षी मर जा रहे हैं और उन्हें बहुत ही नुकसानदायक